بائکنگ کی دنیا بہت وسیع اور دلچسپ ہے اس وقت دنیا بھر میں کئی رجحانات تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں

طویل سفر کے لیے لوگ اب ہائی وے ٹورنگ کو ترجیح دیتے ہیں خاص طور پر بھارت میں لیہہ نداخ کا سفر بائیکرز کا خواب بن چکا ہے یورپ میں الپس کے پہاڑی راستے بائکنگ کے لیے بہت مشہور ہیں امریکہ کا روٹ دیاسٹھ بھی عالمی سطح پر بائکرز کے لیے ایک علامتی راستہ ہے انڈونیشیا ویتنام اور نیپال کے روایتی اور قدرتی راستے بھی مشہور ہیں بائکنگ کی شوقین افراد کی سوشل میڈیا کمیونٹیز بھی بہت متحرک ہیں انسٹا گرام اور یوٹیوب پر کئی بائیکرز اپنے سفر کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں میں خود بھی لیہہ اسپتی ویلی اور نیپال کی بائکنگ پر بہت پرجوش ہوں مجھے جنگلات پہاڑوں اور ندیوں کے درمیان سے گزرتا سفر بہت لبھاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک دن اپنی ڈریم بائک پر ہمالیہ کی وادیوں میں جاؤں بائکنگ نہ صرف سفر ہے بلکہ ایک آزاد روپ کا تجربہ بھی ہے اس میں انسان قدرت خود اور سفر سے جڑتا ہے اسی لیے بائکنگ کی دنیا مجھے بے حد پرجوش اور متاثر کن لگتی ہے